ایک کتاب رحمتہ للعالمین ہے وہ کتاب مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو پڑھنے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر ہمارے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی حالت زندگی کے بارے میں آپ نے کس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیلایا لوگوں کو اللہ رب العالمین کے لیے کیسے بلایا اور لوگ اس وقت بلایا جب سارے لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بتوں کو پوجا کرنے میں لگے تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کن کن چیلنجوں کا سامنا کیا اور کیسے کیسے کیا ہوا آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا کس طرح سے لوگ پیش آئے ان چیزوں کا بیان موجود ہے اور اس میں تفصیل موجود ہے کہ شروعات سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہر ایک واقعہ کو ایک دم اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ کتاب مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے